دلی میں باہر جانے اور مزے کرنے کے لیے کئی زبردست جگہیں ہیں یہاں کے مشہور اور فیمس اسپاٹس آپ کے دن یا رات دونوں کو خاص بنا سکتے ہیں سب سے پہلا اور سب سے مشہور جگہ انڈیا گیٹ ہے یہ ایک ہسٹوریکل مونیومینٹ ہے جو رات کو روشنی سے چمک اٹھتا ہے لوگ یہاں واک کرتے ہیں پکنک کرتے ہیں اور فیملی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں یہاں کا انوائرمنٹ بہت ہلکا پھلکا اور سکون بھرا ہوتا ہے اگر آپ کو پارٹی اور میوزک پسند ہے تو ہارڈ راک کیفے دلی میں ایک فیمس اسپاٹ ہے جہاں آپ لائف میوزک انجوائے کر سکتے ہیں یہاں کا کھانا بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور ایٹماسفیئر ینگ کراؤڈ کے لیے پرفیکٹ ہے میوزک لورس کے لیے یہ جگہ بہت پاپولر ہے رات کے لیے اگر آپ نائٹ لائف کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو پرائیوی ایک ٹاپ نائٹ کلب ہے جہاں آپ ڈانس اور پارٹی انجوائے کر سکتے ہیں یہ جگہ ماڈرن اور اسٹائلش ہے جہاں لوگ اپنی انرجی کو ریلیز کرتے ہیں اور مزے کرتے ہیں کینٹ پلیس سی پی بھی بہت فیمس ہے شاپنگ اور ہینگ آؤٹ اسپاٹ ہے یہاں کیفز ریسٹورونٹس اور شاپس ہیں جہاں آپ دوستوں کے ساتھ گھوم سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں اور کافی انجوائے کر سکتے ہیں سی پی کی وائب بہت لائولی اور انرجیٹک ہے اگر آپ تھوڑا ریلیکسڈ اور آرٹسٹک انوائرمنٹ چاہتے ہیں تو حوض خاص ولیج ایک پرفیکٹ جگہ ہے یہاں پرانے حوض خاص یہاں پرانے ہالس کے پاس بہت اچھی کیفیز اور آرٹ گیلریز ہیں آپ یہاں بیٹھ کر چائے پی سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں اور نیچر کا لطف اٹھا سکتے ہیں شاپنگ اور لوکل کلچر کے لیے خان مارکیٹ اور دلی ہاٹ بھی بہت پاپولر ہے خان مارکیٹ میں آپ کو لگزری شاپنگ کے ساتھ کیفیز ملیں گے اور دلی ہاٹ میں انڈیا کے ہر پروونینس کے ہینڈی کرافٹ اور ٹریڈیشنل کھانے ملتے ہیں ان تمام جگہوں میں آپ اپنی پسند کے مطابق اپنا دن کے ارات بتا سکتے ہیں اور دلی کی رنگین زندگی کا لطف اٹھا